किदं आसा हें तुळशीचीं पानां हे वॉटेलांवचीं पानां करबील वो कुडुलिंबू अशी तरेतरेची झाडां पालो आसा पूण तेजो उजार किदं तेचो फायदो किदें जाताल हें आतां हळू हळू कमीच लोकांक खबर आसा आनी हेंच मोटें कारण जावन आसा आमचें जे मेडिसिनल जे पुर्वज खबर आसले तें हळू हळू लुप्त जायत चल्लां पयलीं पयली एक अशी फॅमिली आशिल्ली जांकां सगळें खबर आसलें की हें बाबा झाडाचें वखद कोणाक दिवंक जाय कितलें दिवंक जाय कशें दिवंक जाय आनी किदें घेतल्यार तेजो किदो कितलो फायदो जातलो आनी कसो फायदो जातलो जालें कितें की ते फॅमिलीन तें दुसरें तेजी नॉलेज शॅरूच करूंक ना कारण तें आपल्या फेमिलीनू उरोंका जाय आसलें कारण तेचो फायदो आपल्या भितरूच जावंक जाय जाल्यार कितें तेजी फॅमिली गुरो जावं ना अशें कितेर जालां आसत किंवां तेजे फॅमिलींतले जे मेंम्बर आसले ते इंट्रस्टेड नासले ती नॉलेज घेवपाक आनी ती तेजे उपरांत जो मनीस गेल्या उपरांत ती नॉलेज लुप्त जाली ती नॉलेज मीटली सामकी मिटोन गेली ती आनी खुबशे जाणां हें आतां खबरच ना आनी ही नॅचरल जी वनस्पती जी आसा आमची जी हर्ब्स आसा जे हर्ब्स आसा आमचे झाडाचो पालो आसा हो खुबसो एनटीबायोटीक्स आनी कसली कसली दुयेंसा पयस करूं शकता पूण हेचो वापर कसो करप आनी कितपत करप हें खबर ना आमकां तुळशी एक खबर आसा एक कोडुलीन इल्लो पिल जाल्यार आमचे हें बरें जाता तें खबर आसा आमकां आनी लोक आतां भिवंक लागल्या भिवंक किद्या लागल्या लोकांक खबरूच ना पोशन कितलें घेवपाक जाय जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन वयता डॉक्टर सांगता बाबा दिसा एकूच गुळी दोन नू तुवें तीच मेडिसिनाची दोन गुळी घे जाल्यार तुकाय तितून हागोंक मुतोंक जातलें तुकायय तितून तुजो जोर कमी जावचो ना आनी कितें तरी जातलें तीच गजाल ही आतां आमचे हब्स आमचें मॅडिसीन जें आसा तें आमकां प्रोपोशन खबर ना ही मेडिसिनल झाडांच पूण आमकां आतां तें खबर ना ती एक पान खावपाचें काय दोन पान खावपाचें दिसा आनी होच आमचो प्रोब्लम जावन पडलेलो आसा हें आतां खंय तरी आमी परत हेजेर रिसर्च करचो पडलें आमकां संशोधन करचें पडटलें हें आमकां परत सोदचें पडटलें की एक पान खाल्यार बरें दोन पानां खावपाची काय धा पानां खावपाची आनी खंयची पानां खावपाची केन्ना खावपाची खंयच्या रोगाक खावपाची हें आमकां कळोंक जाय हेजें संशोजन जावंक जाय हें आमी सोदचेंच पडटलें परत